जीअं त मुंहिंजा आनंदपूर ई नाम वरितलु आहे तीअं मां आनंदपुर में वञी भॼन गाईंदी आनंदपुर वारे में भॼन गाईंदी आहियां जीअं त तव्हां ॿुधो आहे त भॻिवाननि जा रूप अनेक आहिनि आहे त भगवान हिकु ई इन लाइ नवरात्रनि जा नव ॾींहं माता रानी जा मंदर में वञी भजन गाईंदी आहियां कृष्न भगवान जे मंदर में हर ग्यारस ते वञी हुते ग्यारसी ग्यारस जा भॼन गाईंदी आहियां ग्यारस ॾींहुं भॼन गाईंदी आहियां हिन में मां पंहिंजो मनु पसंदि कंदी आहियां चवंदा आहिनि त अलॻि अलॻि मंदर में थी वञे पर मुंहिंजो चवण आए त भगवान त हिकु ई आए न स सभिनी म मंदिरनि में वञी सेवा भक्ति भाव कजे ऐं इयो लक्ष्य आए त मां सभिनी भगवाननि जा गाना गाईंदी रहां भजन ॻाईंदी रहिया ऐं पंहिंजो जीवन सफिलो बणाया इहो लक्ष्य आहे मुंहिंजो अॻिते हली मूंखे इया भक्ती भाव सिमरण भॻिवान जो मिलंदो रहे ऐं मुंहिंजो नालो बि थींदो रहे जय झूलेलाल